ईअं त मां बोट जा हैडफ़ोन वठंदो आहियां पर हिन दफ़े नॉइस जा वरिता पर उहो बि जामु सुठा निकिता